मां पुजा थी ॻालायां तव्हां केर था ॻाल्हायो हा जाम ॾीअन खां पोइ गॾिया आहियो दीदी अरे हा मुंहिंजी धीउ म मङणी आहे त मूंखे बि शादीअ जी थोरी शॉपिंग करणी आहे त न्याणे लाइ बि मूंखे कड़ो ऐं मुंडियूं बि वठणियूं आहिनि इन करे शॉपिंग बि करणी आहे त चवां पई तव्हां वटि अची करे वठी वञा मां हा पहिरीं त भई शॉपिंग करे वठूं पोइ ॾिसूं था मूंखे कड़ो खपनि कड़ो खपे अन मुंडियूं खपनि थियूं त तव्हां मूंखे डिजाइन ॾेखारियो त मां ॾिसां थी बराबरि हीअ न्याणी लाइ खपे त हीअ न्याणी जी ख़रीदी करणी आहे हिन जी शॉपिंग हा हा मुखे ईअं सम्झो त ॾह ॾह

हा ॾह ग्राम थोरो घटि बचत बि ॾीजो थोरो अॻिए तव्हांजे अॻिए त सस्ते में थींदो हुओ सभ त हिन में वीह में पती वेंदो वीह टीह में हाणे त अघ ई वधी विया आहिनि अॻिए ज़माने में त हा पर उहो सही आहे पर थोरो अघु घटि कयो न दीदी थोरो बजट घटि कयो वठिणो त आहे मूंखे तव्हांजी दुकान ताईं मां वठंदमि ॿिए किथां त वठंदमि कोन पर थोरो हाणे बचे त थोरो घटि कयो

हा उहो त मां हिन खां पूछी करे पोइ मां घरु सलाहु कयां थी छा था चवन पोइ मां तव्हांखे फोन कयां थी पोइ तव्हां डिज़ाइन हुजेव अठ ॾह डिज़ाइन खणी भले पोइ मुंहिंजे घरु अचिजो त मां ॾिसंदम बराबरि

हा पोइ मां तव्हांखे इहो तव्हां घरु खणी अचिजो पोइ मूंखे जंहिंखे जेका वणंदी डिजाइन त मां तव्हांखां पसंद करे वठंदीमांव त थोड़ो बजट में सम्झजो थोड़ो घट बजट हुजे हा त पोइ मां ॾिसंदमि पोइ तव्हां भले घरु अचिजो बराबरि सही आहे न दीदी हा त पोइ मां हा मूंखे सोन में सौ सहूलो खपे मन ईअं न मन ईंअ न की जहिड़ो तहिड़ो खपे मन बचत बि सही हुजे अने ईअं सोन बि सुठो हुजे हा ईअं तॾहिं त मां तव्हांखे चए तव्हांखे पंहिंजा आहियो नी त मां चयमि पंहिंजनि ई दुकान ते वठणु सुठो आहे नी इन करे तव्हांखे ई मां हा भले भले हा सही आ हा पोइ